हँ अभी तऽ जमीन खरिद बिक्रीके इहो एकटा बड़का अथी समस्या भए गेल यऽ कि जमीन जँ अपना नामसे यऽ जँ दोसरके नामसे जमीन छै बापके नामसे जमीन छै तऽ बेटा नहि बेचि सकै यऽ फेर एहि बीचमे सुधार केलक यऽ जे बेचि लिअऽ लेकिन मुटेशनोमे बड़ा दिक्कत ई हे ई छिए काल्हि हे ओ छिए एकटा रजिस्ट्रीके बढ़ल छै आओर खरिदू बीचमे आब जमीनके दिऔ खाता खेसरा सबदिन रहै तऽ लोक तऽ पहिले दै दै रहै आब तऽ ओहोमे बड़ा दिक्कत छै कि से आब ओकरा निकालिके दिऔ मुटेशन नहि भेल यऽ तऽ नहि हैत पहिले मुटेशन कराबू तब जमीन बेचू अहाँके नाम अपना नामसे करू तब जमीन बेचू इएहसब एखन सबमे चलि रहल यऽ एहिसब समयमे खरिदना महगा छै जमीनोके वैल्यू बहुत जादे बढ़ि गेलैए आदमीके जनसँख्याँ बढ़ि गेलैए एहिसब मामिलामे एगदमसे ओ दौड़ बरहा करैए जमीनके हाइ रेट भए गेलैए इएहसब पहिले जमीनके तब खारिज दाखिल कराबू मुटेशन लै दरबर मारू सी ओ कतए जाउ करमचारीके कहिऔ तब ऑनलाइन करू तब फेर रसीद कटत आसान केलकै ई डिजिटलके दुनिआँमे एगदम आसान छै कि डिजिटलपर चढ़ाबू लेकिन ओहिले अहाँ अपना नामसे पहिले करू तब बेचू ईसब फेर एहि बीचमे सँशोधन भेल यऽ इएहसब जमीनके आओर जमीनके वैल्यू तऽ दिनोदिन बढ़ले जाइ यऽ आओर खरिदिओमे आब रजिस्ट्री करबै जाउ रजिस्ट्रिओ कतबा महगा यऽ

जमीनके कानून इएह रहै जे पहिले जब बापके नामसे जमीन छै तऽ दादा बेटा केओ बेचि सकैए आब से नहि छै जँ अपना नामसे अहाँ जमीन कै लेलहुँ अपना नामसे रसीद कटैए तब जमीन बेचू आओर नहि तऽ अहाँके बापके नामसे जमीन यऽ अहाँ बेचैलए जएबै तऽ नहि लेत केओ ओकर नक्शा नापत पहिले हमसभ दै रहिए तेरासीके बिगहा एखन अस्सीके बिगहा चलि रहल यऽ डिसमिलके हिसाबसे आब चलै लागत जमीनके वैल्यू तऽ बहुत जादे बढ़ि गेल यऽ पइसाके एकर अनमोल छै